ٹیکنالوجی نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں جیسے کہ فون پے گوگل پے پے ٹی ایم اس سے یہ آسانی ہوتی ہے جیسے ہم کہیں کسی کسی وقت کہیں پھنس گئے ہیں کسی مجبوری میں اور مجھے پیسے کی ضرورت ہے نہ مجھے بینک جانا پڑے گا نہ کہیں جانا پڑے گا میں کال کروں گا فٹ سے پیسہ وہاں سے آ جائے گا ایپس کے ذریعے کس طرح لوگ لوگوں تک آسانی کر سکتے ہیں کس طرح لوگ لوگوں کی طرف پیسہ پہنچا سکتے ہیں کہیں بھیجنا ہوں کہیں بھی آ سکتا ہے یو پی آئی فون پے پے ٹی ایم آپ اس سے اپنے جیسے ریچارج ختم ہو گیا ایم بی کی ضرورت ہے تو اب اس سے ہم ریچارج بھی کر سکتے ہیں بینک کا مطلب یہ ہوا اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ٹرانزیکشن پھنس جاتا ہے وہاں بینک میں اور اس وقت ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو فارم بھرنا ہیں کس طرح پیسے نکالنا ہیں بینک جانے کی اب ضرورت نہیں ہوتی انسانوں کو مطلب جانے کی ضرورت نہیں ہے اب جیسے ہاسپیٹل میں فیس بھرنی ہے تو ایپس کے ذریعے فوراً پیسہ ان کو دے سکتے ہیں کسی وقت کسی کو بھی دے سکتے ہیں فون پے وغیرہ اور فراڈ ایپس کا استعمال نہ کریں آپ لوگ اس سے ہم لوگ کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے